कई प्रकार के हमारे क्षेत्र में जैसे ज़मीन विक्रेता के बारे में हम जानने ब बताना चाहता हूँ और जानने का प्रयास भी करते हैं कि जैसे ज़मीन को बिक्री या एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ विक्रता करता है तो उस वक़्त उसका सही से काग़ज़ात देखना अनिवार्य है क्योंकि जैसे उसका कवाला एवं खर्चान एवं नक्सा एवं खेसरा सभी चीज़ को हम लोग को चेक ही करके उनका ज़मीन लेना चाहिए एक दस्तावेज़ होता है जोकि कोर्ट में ज़मीन को दाखिल ख़ारिज एवं लिखित रूप से ज़मीन विक्रेता होता है तो हम लोग ज़मीन को लेने ले लेते हैं और ज़मीन को ले लेने के बाद हम लोग को कई प्रकार की समस्या हो जाती है जैसे हम लोग को ज़मीन ख़रीदने वक़्त जैसे दो कथा ज़मीन हम लोग ख़रीदे जैसे बीस थोर है तो उसमें कई बार होता है कि ख़र्चान में बीस ठो रहता है और नक्शे पर सत्रह दूर चढ़ा देता है तो उसी चीज़ को हम लोग समाज में उलझ जाते हैं और अमीन लाकर उस चीज़ को हम लोग सही त्रुटी करने का प्रयास करते हैं एवं समाज व समाज पंच के अनुसार हम लोग उस चीज़ को सम्मिलित करने के लिए हम लोग समाज में बैठक करते हैं और उस चीज़ को फिर हम लोग बटवारा करते हैं तो सबसे पहले ज़मीन विक्रेता करने वक़्त आप एक अमीन के पास जाइए और उनका सही से डोकोमेंट्स चेक कीजिए तब उसका ज़मीन जो विक्रेता करता है और जो लेता है तो उस दोनों पार्टी को निःशुल्क योग्य समझना अनिवार्य है क्योंकि ज़मीन शुद्ध शुद्ध जिसके जिसके खाता में या जिसके खाद्यान या जिसके कवाला पर जितना ही ज़मीन है जितना बेचने के लिए चाहता हम को उतने उतने दिया जाता है कई प्रकार के ज़मीन भी बेचने वाले हैं कई प्रकार के ज़मीन ख़रीदने वाले ज़ोर ज़बरदस्ती कोर्ट में हो जाती है तो उस चीज़ को हमारी सरकार रुकावट कर दिया गया है कि आप आपके नियम जो लागू करवाया है वह आधार ही लेकर ही ज़मीन को ख़ारिज किया जाता है या द ख़ारिज किया जाता है या कवाला किया जाता है तो हम लोग निःशुल्क होकर